आयज हांव तुमकां आधार कार्ड ऑनलायन कशें डावनलोड करपाचें हेचें पांवडे सांगतलें सगळ्यान पयलीं गोवा गोवोरमेंट वेबसायट ना जाल्यार माय आधार डॉट यू आय डी ए डॉट गोवोरमेंट डॉट इन ह्या खंयच्या एक वेबसायडार वचात तेज्या मागीर थंय तुमकां डावनलोड ऑप्शन दाखयतलो डावनलोड आधार कार्ड हाचेर क्लिक करात थंय तुमकां जायते ऑप्शन दाखयतले जशें की आधार नंबर एनरोलमेंट आय डी वर्च्युअल आय डी तुमी जायतो ऑप्शन चूज करूं शकता तुमी आदार नंबर चूज करतात जाल्यार आदाराचो बारा पिनकोड घालात एनरोलमेंट आय डी चूज करता जाल्यार अठ्ठावीस डिजीट घालात वर्च्युअल आयडी यूज करतात जाल्यार तुमी वर्च्युअल आय डी सोळा डिजीट नंबर घालूं शकता त्या नंतर तुमचें नांव पिनकोड आनी सेक्युरिटी कोड घालात तेच्या नंतर सकयल तुमकां एक ऑप्शन दाखयतलो सेंड ओ टी पी म्हणून त्या वर क्लीक करात आनी तुमकां एक ओ टी पी येतलो ओ टी पी घालात आनी वेरिफाय आनी डावनलोड क्लीक करात त्या नंतर तुमकां पासपोर्ट प्रोटेक्टेड पी डी एफ फायल तुमची डावनलोड जातली